हलो अमर फास्ट फ़ूड होटल मां थोरी देरि अॻु तव्हांखे फ़ोन करे ऑर्डर ॾिनो हुओ हिकु पिज़ा हिक पाव भाॼी हिक नूडल्स ऐं मिक्स पकोड़ा हा तव्हां चेक करियो भली हा इनमें मूंखे कुझु जोड़िणो हुओ मूंखे न पाव भाॼीअ सां गॾु ॿ पाव एक्स्ट्रा खपनि ऐं थोरो तव्हां सलाद एक्स्ट्रा ॾींदव कटियलु बसरु लीमो त महिरबानी थींदी ऐं पिज़ा में थोरो ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स जेके तव्हां पैकेट ॾींदा ॿ टे वधीक ॾिजो ऐं सॉस जा पैकेट विझणु विसरिजो न ऐं नूडल्स थोरे सुठे नमूने मोकिलिजो ऐं शेज़वान त तव्हां ॾींदा ई आहियो पर हिक ॿ पुड़ी शेज़वान जी एक्स्ट्रा ॾिजो खुटे न जीअं असांखे ऐं पकोड़ा हिकदमि जीअं असां सिंधी ठाहींदा आहियूं मिर्चाई पटाटा बसर जा सन्हा मिक्स करे सुठे नमूने हा हिकदमि कड़क ऐं चटणी सुधो हा थोरा सावा मिर्च बि तरींदव त ॾाढो सुठो लॻंदो हा पाव बाकी तव्हां ॾियो रखंदा हुजो त ॾियो घणियूं पाव ॾींदा आहियो हिक प्लेट में हा तव्हां ॿ पतरा करे छॾियोसि अठ पाव ॾियो हा सही पोइ बिल घणो थींदो मुंहिंजो थोरो त डिस्काउंट ॾियो न भाउ असां हमेशह तव्हां खां वठंदा आहियूं भाउ हा थोरो त ॾियो न असां सिंधी डिस्काउंट न घुरऊं त कीअं कमु थिए हा न एड कयोसि तव्हां चारि ॿ पतरा पाव जा अठ पाव हुजनि हा उहे एड कयोसि हा बिल जेको बि हुजे हिसाब सां लॻाइजो हा हमेशह तव्हां खां वठंदा आहियूं हा जेकी एड्रेस ॾिनीमांव उनते ई मोकिले छॾियो बसि ॿियो कुझु बि न हा सुठे नमूने मोकिलिजो हा ठीकु आहे महिरबानी तव्हांजी